तव्हां रमेश लाल था ॻाल्हायो दादा मां पंहिंजी वॾी धीअ भेरीअ तव्हांखे ऑर्डर ॾिनो हुयो सामाननि जो अलापाणीअ बासणनि जो सभिनि जो ऑर्डर तव्हांखे ॾिनो हुयो त चङी ॾाढो सुठे नमूने सां उहो कयो हुयोव हाणे मुंहिंजी ॿीं धीअ जी शादी आहे पंदरहीं मई जो पंदरहीं मई हा ईअं न कयो न दादा पहिरियों बि तव्हां ॾाढो सुठे सां कयोसीं इनकरे हाणे वरी तव्हांखे ई ऑर्डर ॾियण जो सोचो आहे ठीकु आहे त पोइ तव्हां ध्यानु ॾींदवनि विच में अची करे त हाणे त त हाणे तव्हांजा घणो कीअं थो रेट हलनि असां ॾेढ सौ माण्हू आहियूं अच्छा लॻिभॻि घणो खर्चो ईंदो थोरो हाणे पाण समुझी वठिजो न मीडियम माण्हू उ हिसाब किताब में त समुझिजो सभु असांजे घर में परिवार में ख़ुशि थिया हुया रोटी पाणी बि सुठी थी हुई हा बसि इनलाइ त तव्हांखे था ऑर्डर ॾियूंव न ताकी तव्हां सुठे सां करे वठंदा आहियो हा हा बासण बि लॻंदव हंध बि लॻंदा ऐं जेको अनपाणी लॻंदो उहे बि ऐं कमुकार लाइ माण्हू बि मोकिलिजो हा त इहो सबु असांखे तव्हां कहिड़े ॾींहं ते मोकलींदव माण्हू सामान इहे कहिड़े ॾींहं ते मोकलींदव थोरो ठाहजुड़ बि त करिणी पवंदी आहे न हा त पोइ तव्हां टेम सां मोकिले छॾिजो हा ठीकु आहे दादा थोरो ध्यानु सां मोकिलिजो ऐं हुननिखे चइ बि ठीकु आहे हरि